नोंथाङा गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै मुलुग सोलोंसालिसिमाव बहा बहा फरायबोया बेनि सोमोन्दै खिनथानो आङो आंनि गुदि फरायसालिखौ चत' आदाबारि गुदि फरायसालियाव फोजोबदोंमोन बेनि उनाव गेजेर फरायसालिखौ क'क्राझार सरखारि बिद्यापिठ गेजेर फरायसालियाव फरायदोंमोन बिनि उनाव मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव आङो क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव एडमिसन लाहैदोंमोन बेनिफ्रायनो आङो आंनि डिग्रि खौ फोजोबदोंमोन आरो बेनि उनाव आङो बड'लेन्ड मुलुगसोलोंसालियाव आंनि मास्टार डिग्रि खौ फोजोबदोंमोन